जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र में माराठी माण्हू बंगाली माण्हू पंजाबी माण्हू गुजराती ऐं सिंधी रहंदा आहिनि असांजे महाराष्ट्र में मराठी माण्हू घणा रहंदा आहिनि मराठी माण्हू मूंखे त न असां श्रावण ऐं गणपति धूमधाम से मल्हाईंदा आहिनि बंगाली माण्हू दुर्गा पूजा धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि पंजाबी माण्हू गुरू नानक जयंती धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि गुजराती माण्हू भॻवानु श्री कृष्ण खे पूॼंदा आहिनि ऐं नवरात्री धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि असां सिंधी माण्हू चालीहो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं नदी मां अख़ो परवान कंदा आहियूं असां सिंधियुनि जो चेटी चंड जो मेलो नए साल जो त्योहारु थींदो आहे